हलो मैम हाँ मैम गुड ईवनिंग ओके तो बता दीजिए आपको किस कम्पनी का लैपटॉप चाहिए कौन से कम्पनी के लैपटॉप की रिक्वायरमेंट है और फिर मैम देखिए सारे मतलब जो हमारे पास लैपटॉप हैं वो सारे सारे अलग अलग रेंज में अवेलेबल हैं तो मैम सब चीज़ मतलब क्वालेटी पे डिपेंड करती है तो क्या बोला आपने आपको डेल वाला चाहिए ना हाँ तो मैम देखिए डेल के भी अलग अलग प्राइजेज़ हैं कुछ में रैम रोम ज़्यादा है कुछ में रैम रोम कम है तो कुछ फ़ाइव जी हैं कुछ फ़ोर जी हैं तो आप मुझे बताइए कि कौन से चाहिए

ओके मैम तो फिर आप बता दीजिए आपको कितने लैपटॉप की रिक्वायरमेंट है ओके मैम तो फिर मैं आपको सारा सारा डेटा और सारा इंफ़ॉर्मेशन आपको वाट्सअप में शेयर करती हूँ आप चेक कर लीजिएगा ओके मैम तो अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट रहेगी मैम तो आप मुझे विज़िट कीजिएगा